हँ हमरा जे छै से बच्चासबके जे छै ओकर जे शारीरिक विकास हेतै ओहिमे जेना पठन पाठन छै खेलकूद छै एहिसबमे जे बढ़िआँ करैए तऽ ओहिसँ हमरा खूब बेसी प्रसन्नता भेटैए आब जेना देखू सबेरके उठब उठिकऽ जे छै से भोरके समय जे छै कनि खेलधूप कऽ लिअऽ तत्पश्चात जे छै समयपर पढ़ैके लेल अपन बैसि जाएत तऽ ईसब चीज जँ देखलहुँ तऽ हमरा बहुत बेसी प्रसन्नता होइए ओकरबाद जँ ओकर रिजल्ट होइ छै बढ़िआँ तऽ आओर बेसी प्रसन्नता होइए ओहि रिजल्टके बदौलत जँ ओ कोनो उच्च पदके पाबैए तऽ खूब प्रसन्न रहै छी खूब प्रसन्नता होइए ई जे छै एहिसँ बेसी खुशी आओर कोन चीजमे सम्भव हेतै